ठीक ऐ फाईफ डिस्ट्रिक नेम्स पैह्ली डिस्ट्रिक ते एह् जित्थें में पैदा होएआ उधमपुर दुई डिस्ट्रिक जम्मू सिटी आफ टैंपल्स त्री डिस्ट्रिक श्रीनगर चौथी डिस्ट्रिक राजौरी

पंजमी डिस्ट्रिक रामबन